औ औ औ औ फानोमोन औ फानो औ औ बिदिनो दस खान बार' खान सो लाङोबा हल सेल रेतयाव हरजागोन आरो आगर गैयैया बिदिनो एक हाजार लायो अबेबा अबेबा साराय नयस' लायो आगर गोनांफ्रा अबेबा तिन हाजार दं अबेबा सातायस स' आतायस स' बेफोरबायदि दं दख'ना नायै दख'ना

नों बुरजा लाङोबा हल सेलै रेतयाव हरजागोन दे बे आगर गैयैफोरखौ एसे माबाफ्राव हरजागोन बे साराय आतस' आतस' बिफोरबायदियाव हरजागोन बे बेनिफ्राय खम खालामजाला जारौ बिरात खुन्दुं बायनाय माबा थुननाय दानाय लुनाय होनायावनो बिरात फैसा थाङो जारौ ओंखायनोथ' नोंनो हल सेल रेतयाव हरसै आङो आतस' सा सोयाव हरजागोन दे खम खालायजानाय नंलागोन हाय

दङ जोमग्राबो दङ दख'नाबो दं इन्दिनि दङ इन्दिनि जोमग्राया फास हाजारनि दं सारि हाजार नि दं दख'ना याबो बिदिनो माबानि दं फन्द्र हाजारनि दं बिस हाजारनि दं आगर औ औ नायै नायै फाहार एरखोनाया फास हाजारसो गोलैगोन ओरैनो जिङाव थ्राय थ्राय आगर लानायल' बा औ दे औ दे दे